राजस्थान में हिकिड़ो त भीमलत झरिणा जेको बूंदीअ खां पं पंटीह किलोमीटर परे आहे ऐं सठि किलोमीटर सठि मीटर जी ऊंचाईअ जो आहे उहो उन जे मथां ॾाढियूं सावक ॾाढी सुठी आहे उन जे हेठां ॾिसण जो दृश्य ॾाढो अजब थो लॻे ऐं हिकिड़ो ॿियो पीलवेरी झरिणो जेको पंजवंजाहु मीटर ऊंचाई वारो उहो बि ॾाढो सुठो आहे ऐं उहो राज संबंध ऐं पाली ज़िले जी सीमा ते आहे ऐं घणेई अहिड़ा ॿिए बि झरिणो ऐं झंगल राजस्थान जा ॾाढा इहे प्राकृतिक सुंदरता खे अनुभव करण लाइ ॾाढा सुठा मञिया वेंदा आहिनि